कुकड़ियें दी रुट्टी बनानी होऐ ते बड़ी तौली बनी जंदी केह् जे चुल्ली पर बनाना होंदी असें झट बनाई उड़ने उसी जिन्ने मरजी आदमी औन बीह् लाई ते खलांदे गे दुद्ध ने खाओ मट्ठे कन्नै खाओ जियां मरजी खाओ ते जेह्कियां बाकी चीज़ां बनांदे साढ़ै इयां बसंतगढ़ै ग्रांऽ च कुदै चरोड़ियां होई गेइयां ते उत्त बी बड़ा टैम लगदा पैह्ला तवाऽ धोऽ उसी घस्सो शैल करी घ्यौ कन्नै ओह् केईं बारी उतर दियां केईं बारी उतर दियां नी बड़ा टैम लगदा उसी सुआद ते बड़ा औंदा उसी अवा टैम बड़ा लगदा ते मते लोक होन ते फ्ही जे आदमी सोचदा कि चलो हून अस कुकड़ियें दी रोटी बनान्ने देइयै उनें गी खलाई उड़ने चलो कुतै इयां टब्बर किट्ठा होऐ ते मन करदा कदें कदें ज्यादा मन करदा चरोड़ियां खाने गी जिलसै पाला पेदा होऐ बाह्र तां अंदर चरोड़ियां बनाई दियां होन खीर बनाई दी होऐ शैल मेहीं दे दुद्ध दी खीर होऐ ते फ्ही बड़ा सुआद लगदा उसी अवा टैम बड़ा लगदा इक चीज़ होर बनान्ने अस जियां मंडे होई गे अज्जकल ते मंडे तुस दिक्खो ता होटलै शोटलै सुने दा में कि मंडे गी गलांदे नान ते जेह्के अस देसी मंडे बनान्ने उनेंगी सुआद बक्खरा होंदा ओह्दे खीरन खीर बनाओ अपने चौलें च उत्त च देसी सोंगी पाओ शुहारे पाओ बड़ी शैल बनदी ओह् बी अस बनान्ने ते तौले तौलियां चीज़ां बनानियां होन ते कुकड़ियां दी रुट्टी तौली बनदी फुलका बनदा तौला ते होर बनान्ने अस इक सरतोले होंदे सतरोले गी बी बड़ा टैम लगदा पैह्ला पतीला जोड़ो बड्डा पतीला लैत्ता आटा गुनना कनका कुकड़ियां दा आटा किट्ठा कीता ते ओह् फ्ही ओह् बनाना ओह्दे इयां लड्डू जन बनाने अस ते लड्डू गै गलान्ने डोगरी साढ़ी च लड्डू गै आक्खने होन्ने अस फिर इक पतीला लियो कुकड़ियां कुकड़ियें दे लैने खुजैट ते ओह् थल्लै पाने किस खुजैट किश उप्पर रक्खने ते ओह् बिच्चा नेईं चुल्ली उप्पर बुआलने शैल करी फ्ही उनें गी दिक्खना कोई दो त्रै घैंटे ओह् बुआले गड़काए फ्ही ओह् दिक्खने कि हून भला पक्के न एह् ते फ्ही इक जदूं उसी आक्खने आ अस भिड्डू ओह् जोड़ना उसी निक्के निक्के इ'यां भेद कीते दे होंदे उत्त च ओह् लड्डू पाना ते ओह् कुतै द'ऊ त्रै आदमी लगदे उसी नपीड़ने गी ते ओह् जियां सेइयां नी होंदिया सेइयां इयै जेह् निकलदे उत्त चा ओह् आटे दे ते खाने गी बड़े सुआदले होंदे बड़े सुआदै सुआदै खन्ने होन्ने अस फ्ही खीरन बनाओ खीरन खाओ बड़े शैल होंदे ते फ्ही अग्गे भामें तुस उनेंगी तड़कियै खाओ चाही ने खाओ होर सुआद लगदा उनेंई मन ते बड़ा करदा हून ना इन्ना जोर बी उंदा ते जोर बड़ा लगदा कोई जागत कुड़ियां जोड़ो नी आओ मड़ो अज्ज साढ़ै लड्डूयें दी धाम ऐ असेंई पीड़ी देओ ते जागत कुड़ियां बी बड़े इ'यां खुश होई र फिरदे आं मड़ो अज्ज फलाने घर लड्डू सरतोले बने दे ते असें बी जाना ते केईं बारी जागत छज्जुआं चा तकदे बेबे मड़ो इंदे अज्ज सतरोड़े बने दा असें कियां कोई दे फ्ही उनेंगी प्यार कन्नै सद्दने आओ मड़ो तुस बी खाई लैओ दो ग्राह् कदूं खन्दे खुंदे किश फर्क पौंदा दिंदे